हेलो आप स्विगी से बात कर रही हैं हाँ मैने आपका एक ओर्डर अभी कि थी जो ओर्डर मुझे पहुँचा गई हैं लेकिन मैं अभी मुझे पता चला की मेरे पास जो खाना आपने दिया हैं वो वितरण के लिए कोई मेरे पास मतलब प्लेट या बर्तन नहीं तो क्या आप मैरे पास कोई बर्तन या डिस्पोजल कटलेट या प्लेट आप मुझे दे सकती हैं और नहीं तो मुझे दिक्कत होगी मतलब खाने में मतलब कैसे खाऊं अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो मुझे अगर आप दे देते तो मैं आनंद से आपका भोजन ग्रहण कर सकती हूँ आप थोड़ा कोशिश करके आप थोड़ा दे दीजिए तो मैं बिना परेशान से मेरे भोजन को आनंद से ले सकती हूँ